साईं मूंखे कुझु सामान घुरिबो हुओ जंहिं लाइ मूं तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुओ ऐं पैसा बि भरिया हुआ पर हिन वक़्तु मूंखे उन सामान जी घुर्ज नाहे ऐं मूं जेके पैसा भरिया आहिनि उहे महिरबानी करे वापसि मोकिलियो मुंहिंजो ऑडर नंबर अथव ॿुड़ी ॿुड़ी सत चारि हिकु